एहि पानि मतलब होइ जाइ छिकै पानि दिक्कत छै आकि जे आर्सेनिक बहुत जादा हो गेलै हँ ओहिके वजहसे पिए एखन पिए लायक पानी नहि छिकै तकर बाद अगर कचरा छै तऽ नाला साफ उफ नहि होइ छिकै तब टाइमपर आबै नहि छै साफ उफ करैले ओ सब गन्दगीसे आओर खराबी होइ छिकै तकर बाद तकर बाद कचरा छै तऽ कचरा साफ सफाइ नहि होइ छिकै टाइमपर टाइमपर नहि होइ छिकै तऽ ओ सब खराबिए ने गन्दगिए ने हइ तऽ गन्दगीसे तऽ बेमारी जादा हो जाइ छिकै ओहिसे खराबी होइ छै